बेंकिंग अॼु जे ज़माने में हिकुड़ो अहिम रोल अदा करे रहियो आहे इन में असां खे जाम फ़ाइदो इहो रहन्दो आहे त असां पंहिंजे घर वेठे किथे बि पेसा ट्रांसफर करे सघंदा आहियूं न इहो ई असां इवन इहो बि पंहिंजे रात जो बि मोबाइल यूस करे बैंक में पेसा हेॾां खां होॾे ट्रांसफर करे सघंदा आहियूं हिन खां अलावा असां खे ॿिया फ़ाइदा इहे हूंदा आहिनि जीअं त असां फ़ोन पे असां गूगल पे इहे सभु यूस करे किथे बि पेमेन्ट करणी हूंदी आहे त हूअ बि पेमेन्ट करे सघंदा आहियूं हिन खां अलावा इंशोरन्स बि हिकुड़ो अहिम रोल अदा करे रहियो आहे इंशोरन्स में ॿियनि तरीक़े जा इंशोरन्स हून्दा आहिनि हिकुड़ो लाइफ इंशोरन्स हूंदो आहे ॿियो जनरल इंशोरन्स हूंदो आहे लाइफ इंशोरन्स में छा हूंदो आहे त भई लाइफ इंशोरन्स असां जी असां जी ज़िंदगीअ सां रखंदो आहे असां जी पंहिंजी ज़िंदगीअ जो इंशोरन्स कराइणो हूंदो आहे जंहिं में अवधि ॾाढी वॾी हूंदी आहे जीअं त ॾह साल वीह साल पंजवीह साल एतिरी अवधिअ जो इहो इंशोरन्स करे थो सघजे पर जनरल इंशोरन्स जनरली हिक साल जो हूंदो आहे जंहिं में असां पंहिंजे दुकान जो इंशोरन्स पंहिंजे घर जो इंशोरन्स पंहिंजी जॻइ जो इंशोरन्स या किथे बि ट्रेवल था कयूं उन जो इंशोरन्स बि करे सघन्दा आहियूं पाणीअ जो इंशोरन्स बाहि जो इंशोरन्स ही सभु ॻाल्हियूओं अलॻु अलॻु नमूने में करे थियूं सघजनि पयूं ऐं उन जा फ़ाइदा था वठी सघिजनि पिया इन में मेडिकल इंशोरन्स बि करे थो सघिजे त मेडिकल इंशोरन्स में छा थींदो आहे असां खे काई तकलीफ़ हेल्थ जी अचे थी त उहो होस्पिटलाइज़ेशन करे असां उन खां अलॻु पोइ उहे पेसा असां खे इंशोरन्स कंपनी भरे ॾई सघंदी आहे